भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थिया माबायदि होनोबा भारतनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो एबा स्टेटआव गावबागाव रायजोआव गावबागाव हारिनि गावबागाव राव गाबागाव रायलायनाय गावबागाव बिजाबाव थानाय गावबागाव फरायनाय बिफोरजों दावगालाङो थिग बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मोगा मोगि जानाङो भारतनि सिङाव थानाय रायजो रायजोनि सिङाव थानाय माखासे दाजानाय जेरै बि बिटिआर बिटिआरनि सिङाव जेरै आसामनि सिङाव जेरै बर' रावजों फरायनाय एबा सोलोंनाय फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद जेनाफोर उजियो बे गासैबो जेनायानो जोहैबाय एल पि स्कुल एबा फरायसालि लवार प्राइमारि स्कुलफ्राव उन्दैनिफ्राय लानानै थाखो केसिरिसिमफ्राय लानानै जिखुनु फरायसाफोरनि थाखाय लेखाखौ जोंनि बर' राव बिफोदनि एभोलेबोल एबा आग्लायलायनाय बेफोरबायदि बिजाब सफैया सफैबाबो मानि रायजोआव जि भाषाया सोलियो जि लिंगुवेसा सोलियो जि बिजाबफ्राव सोलियो बिफोरो सो सिगां सफैनानै जिखिनि जोंनि बर' फरायसा गथ'फ्रा जिखिनि प्रब्लेम जानांबाय थायो मानि आन्दायनांबाय थायो थिग बेबायदिनो बर' मेडियामजों फरायलांनाय गथ'फ्रा बर' मेडियामजों फरायनानै सोलोंथाइ लानाय गथ'फ्रा गुबुन जायगायाव थाङोबा प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय फरायसाजों बर' मेडियामाव फरायनाय फरायसाजों गोबां डिफारेन्स थायो गोबां फारागथि थायो मानो होनोबा बर' मेडियामनिफ्राय फरायनानै थांनाय फरायसाफ्रा सोलोंथाइ भारतनि जिखिनि सोलोंथाइयारि जिखिनि इंराजि रावफोर रायलायनाय गुबुननि माबा मोनसे राव रायलायनाय बेफोराव जेंना उजिहोयो बिनि थाखायनो भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थिया बियो मोगा मोगि जानांनाय माखासे गाहाइ जेंनाफोरा जोंनि बर' मेडियाम एबा रायजोनि सिङाव थानाय मोनसे काउन्सिल एबा बिटिआरनि बायदि फरायसाफोरनिया ओरैबायदि प्रब्लेम जाहैयो बिनि थाखायनो मोगा मोगि जानांबाय ओरैसै